यौ अहाँ आर्या गो कैबसँ बाजि रहल छी हम जे अहाँके कैब बुक कयने रहहुँ ओ हम रद्द करबाक लेल अहाँकेँ फोन केलहुँ हेँ हमरा जे जाइके समय रहै ओहिमे अहाँके ड्राइवर जे छै से लेट कऽ देलक अबयमे आओर हमरा जाइमे जाहि स्थानपर जेनाइ रहै ओतय पहुँचैमे लेट भऽ गेलै ओहिसँ हम ओहि कारण अहाँके कैबके बुकिंगकेँ रद्द कऽ रहल छी आओर हम दोसर कोनो ड्राइवरकेँ देखबै आब आगाँ